जी हाँ जोधपुर जिले के स्थानीय सरकार और राजनीतिक संरचनाएं निम्नलिखित हैं यहाँ पर स्थानीय सरकार कांग्रेस की है और राजनीतिक संरचनाओं में प्रशासनिक विभाग निर्वाचित अधिकारी राज्य और राष्ट्रीय सरकार में प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर अपने जिले के एक विधायक हैं उनका नाम है पूरन लाल जो अपने जिले के लिए किए गए कार्य को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और उन्होंने जोधपुर जिले में बहुत अच्छे कार्य किए हैं जोधपुर जिलों में उन्होंने असेंबली पंचायत का निर्माण मेयर के बैठने के लिए एक विशाल रूम और यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रमों को आयोजित भी किया है यहाँ के विधायक ने यहाँ की समस्त दयनीय स्थिति को एक भव्य स्थिति बना दिया गया है यहाँ के विधायक ने यहाँ के लोगों के हित में बहुत ज़्यादा काम किया है और यहाँ के लोग भी यहाँ के विधायक को बहुत पसंद करते हैं उन्हें पता है कि उनके जैसा विधायक यदि यहाँ पे होगा तो वो अच्छा ही काम करेगा